हमरासभके समाजमे आलूके खेती होइत छै आलू आलूके खेती कर के कोइ सब्जीवला प्याजके खेती होइत छै लहसुनके खेती होइत छै ओसभके हमसभ सब्जीमे डालिके सब्जी बनाबैत छी बाँकी जे बचैत छै ने ओकरा सभके बेच दैत छियै ओही बेचके हमसभ घरमे घरके मुनाफा हो जाइत छै ओहिसँ अपन घर चलाबैत छी बाल बच्चाके चलाबैत छी हमरासभके तऽ नौकरी चाकरी नहि ने हइ तऽ हमसभ तऽ उएह खेतीपर ध्यान दैके ने उएहसभ करबै दोसर कोन काज अछि हमरासभके हमरासभके तऽ ओहीसँ जीना मरना हइ